हमे फेसबुक इन्स्टाग्राम यूज करैत छिऐ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्ममे जेनाकि जे छै एकरामे हमरा सबसँ बेसी नीक लागैत छै इन्स्ट्राग्रामके रिल्स सेक्शन ओकरामे हम जे छै किछु भी अपना अपलोड करि सकैत छी जेना हमर किछु अच्छा तकनीक छै जेना हमरा किछु बढ़िआँसँ आबैत छै तऽ ओ हम दुनिआके सामने पेश करै पड़ै छै तऽ ई चीज हमरा सोशल मीडियाके बहुत अच्छा लागैत छै लेकिन जे छै निक ई नहि लागैत छै कि एकरा पर हमर समय बहुत व्यर्थ मतलब हमर टाइम अपना जे छै ओ बहुत खराब करै छिऐ तऽ ओ चीज हमरा खराब लागैत छै बाँकि सभ किछु अच्छा छै सबसँ नीक एहिके यूज छै कि हमे बहुत लोकसँ सम अपनो सम्पर्क बढ़बै पाड़ै छिऐ दुनिआमे कहीभी केकरोसँ बात करै पाबै छिऐ ओकरासँ सम्पर्क बनबै पाड़ै छिऐ तऽ ई चीज बहुत मदद करए छै एक तरहसँ बाँकि हम अपनो हमरामे जे हमरा जे कमी छै या फिर जे हमरा बढ़िआँ चीज छिऐ जे चीज हम बढ़िआँसँ करैत छिऐ जे हमरा उपलब्धि छिऐ ओ हम दुनिआके सामने राखै पाड़ै छिऐ दुनिआ को उस बारेमे बतबै पाड़ै छिऐ कि हँ ई चीज हमरामे बढ़िआँ छै ई चीज हमरामे कमी छै उस कमीके हम दूर भी करै पाड़ै छिऐ तऽ ओ चीज छिऐ बाँकि सोशल मीडिया अच्छा चीज छै एक टाइम पर अगर यूज ओकर सहिसँ इस्तेमाल करलो जाइ पर सहिसँ मतलब उपयोगमे सहिसँ आनते तऽ ओ बहुत बढ़िआँ चीज छिऐ एक तरहसँ लेकिन अगर ओकरा खराबसँ यूज करतै ओकरा गलत तरिकासँ यूज करतै तऽ ओकर बहुत ई भी छै लेकिन जेना हर सिक्काके दु पहलु होइ छै ओहिनाही ओहो चीज छै कि अगर सहिसँ इस्तेमाल छै तऽ बहुत बढ़िआँ चीज छै हमरा लेलि लेकिन अगर हम ओकरा गलतसँ यूज करैत छिऐ ओकरा गलत तरिकासँ अपनो जीवनमे इस्तेमाल करैत छिऐ तऽ ओ बहुत गलत चीज होइत जाइत छै तऽ इएह लेल ई हर चीजके अपन ई छै हर चीजके दु साइड होइत छै ओहिनाही छै इहो सोशल मीडिया तऽ इन्स्टाग्रामके हमरा बड़ा टाइम जादा हमरा समय जे छै ओ व्यतित करि देइ छिऐ जेनाकि हम अगर फोन लए कऽ बैठि जाइ छिऐ रिल्स देखिते रहैत छिऐ देखिते रहैत छिऐ तऽ ओ देखिते जाइ छिऐ ओकरा देखिते जाइत छिऐ समय हमरा बहुत जादा खतम होइ जाइत छै तऽ ओ दोसर चीज हम अपना नहि करै पाड़ै छिऐ